ہاں ہیلو السّلام علیکم جی آپ مچھلی والے بول رہے ہیں جی جی سپول ضلع میں جو سپول ضلع میں جو مچھلی فیمس ہے وہ مچھلی تھوڑا بتا دیجیے مجھے لینا ہے مچھلی جی بڑا چاہیے مجھے مچھلی کا نا نام بتا دیجیے جو پسند پڑے گا میں لے لوں گی جی مجھے چاہیے چھوٹی بہن کی شادی ہے اس میں دینا ہے جی جی جی آپ نے سپال ضلع میں کون سی مچھلی کھانا سے زیادہ جی

مجھے نا چاہیے دس کے جی چاہیے مجھے جی اس کی ریٹ بتا دیجیے پرسوں چاہیے جی جی جی سات سو روپیے کے جی کون سی مچھلی اتتے مہنگے تھوڑی ہوتا ہے دس کے جی لے رہی ہوں فرائی کی لیے اور اچھی ہوگی تو سالن کے لیے لوں گی جی وہ جو مچھی کا آپ نے نام بتایا نا وہ مانتی جیسے پانچ روپے کے جی ہوگی جی جی جی پانچ روپیے کے جی ملیں گی اس سے زیادہ کیا ہوگی نا تو زیادہ لے لی رہی ہوں نا اس وجہ سے تو پانچ سو روپیے کے جی دے ہی دیجیے ہم ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم مشورہ کر کے آپ سے بات کروں گی ایک گھنٹے بعد ٹھیک ہے السّلام علیکم